हाँ ममता जी बोल रही हैं हम बिनय कुमार बोल रहे हैं मैं किसान हूँ आप कोई टान्सपोट की व्यवस्था उड है

मतलब के हमारे पास सारी चीज़ की सुविधा है मतलब के घर में अना अनाज भी है खराब हो रहा है इसके लिए बेचने के लिए सोच रहे हैं और सब्ज़ी भी आलू हो गया बैंगन हो गया टमाटर हो गया सब हमारे पास इसब हमारे पास है हम मतलब के वैशाली से बात कर रहे हैं हुसेपुर गाँव हो गया मेरा हाँ आगरा ले हुसेपुर पंचायत हो गया आगरा ही लगा गाँव हो गया हुसेपुर

हाँ हाँ याद है तब ना फ़ोन किए हैं आपके पास देखिए हम लोग के नस उसी पर हम लोग का असा रहते हैं कि किसान है हम लोग उग जाते हैं उसे बेचेंगे उसके बाद ही ना कुछ होगा इसीलिए हम लोग को अती हो जाता है कोए साहब देखिए क्वालिटी हम अच्छा देंगे हर एक चीज़ का उसमें कहने की कोई दिक्कत नहीं है

अभी सब्ज़ी में है आपको टमाटर मिल सकता है कद्दू मिल सकता है और क्या बोलता है

देसी वाला है

देखिए रोपे हुए हैं दस कट्टा दस कट्टा में मानिए कि अगर हाथ लगाएँगे तोड़ने के लिए तो ज़रूर है कि पाँच कुंटल निकल जाएगा मतलब कि पका हुआ है बेचने की सुविधा नहीं हमारे पास इसीलिए थोड़ा अती हो रहा है हाँ हाँ लॉस नाय आथी

हाँ तो हम पूडा के दे कदुवा भी है पंद्रह कट्टा के करीब है कदुवा भी है वह भी कल जाएगा पाँच सौ पाँच सौ पीस से ऊपर ही कल जाएगा वह भी

ठीक है ठीक है रखते हैं ठीक है